भारत में शिक्षा के तौर तरीके वैसे तो ठीक है परन्तु अगर इसे अन्य देशों के तुलना में जाना जाए तो यह थोड़े पीछे खड़े हैं जैसे कि हमारे देश में अलग अलग बोर्ड्स हैं जैसे यूपी बोर्ड एम पी बोर्ड झारखंड बोर्ड इन जह अलग अलग तरीके की शिक्षा देते हैं अलग अलग पाठ्यक्रम है अलग अलग तरीके से अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं जी जो बहुत ही बुरी बात है मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में एक ही बोर्ड होना चाहिए जहाँ पर अलग अलग बोर्ड न होकर एक ही बोर्ड मे पेपर सेट हो और पाठ्यक्रम पुस्तकों पर ध्यान दे जिससे कि हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर पाए जब बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे तब उन्हे अच्छा ज्ञान होगा अच्छा ज्ञान होगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी जिससे कि बच्चे आगे बढ़ सकते हैं और मैं यह देखता हूँ की हमारे इस्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने की जो पद्धति है वह भी बेकार है सरकारी इस्कूल में तो पढ़ाया ही नहीं जाता है प्राइवेट में पढ़ाया जाता है तो बहुत ही बुरी तरीके से पढ़ाया जाता है हम यह देखते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं होते वह बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं अगर हमारी सरकार के प्रयासों को देख कर हमारे देश के शिक्षक भी सजग हो तो वह पढ़ाई और बच्चा आगे बढ़ सकते हैं परंतु शिक्षकों के पास भी इतना काम है जैसे कि इलेक्शन में उनकी ड्यूटी लगती है परीक्षा को चेक करने के लिए उनकी ड्यूटी लगती है ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें बच्चों की ड्यूटी टीचर्स की ड्यूटी लगती है जो कि बहुत गलत है वह बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे